हैलो अंजी केह् हाल ऐ अंऊ ठीक ऐं ठीक निं बी ऐं थोह्ड़ी सेह्त खराब होई दी ऐ किश निं बुखार आया ते दस्सेआ डॉक्टरै गी ते दस्सा दे डेंगू ऐ आं ते इंया गै ते इंया गै रेस्ट करनी ही ते में आक्खेआ अज्ज अंऊ सनाई ओड़नी आं कम्म र आं दिक्खी लैओ मड़ो हफ्ता लग्गी जाना ठीक होंदे ते ओह्दे स्हाबै कम्म कम्म यरो दिक्खी लैओ हफ्ते आस्तै होर दिक्खी लैओ आं थ्होंदा ते निं ऐ आं नेईं भैन ऐ इक्क तुस आक्खो तां उसी गै रक्खनी आं आं उन्ने भांडे कपड़े सारे करी ओड़ने बाऽ ऐ थोह्ड़ी इंया ढिल्ली ऐ कम्म करने छड़े फोटो ते रीलां गै दिक्खदी रौहंदी तुसें थोह्ड़ा इंया कम्म कराना पौना सिरै उप्पर खड़ोइयै अं ठीक ऐ कल्ल भेजगी अं'ऊ तुस दिक्खी लैयो ते भी अंऊ ठीक होई जाह्गी हफ्ते धोड़ी ते भी आई जाह्गी आपें करी लैगी आं ठीक ऐ तुस बी रक्खेओ ध्यान बड़ा डेंगू फैला दा ई आं ओह् ते ठीक ऐ पैग कन्नै बंदा ठीक निं होंदा ना आं दोआई गै तुस पियो दोआई अंऊ दूऐ डॉक्टर कोल लेई आनी आं चलो ठीक ऐ ठीक ऐ